सारें शा पैह्ले तुसें जेह्का मिकी सोआल पुच्छेआ अ'ऊं ओह्दा जिक्र करनी मिकी पुच्छेआ गेदा कि मेरा सारें शा जैदा मिकी मिकी मन पसंद सब्जैक्ट केह्ड़ा मेरा स्कूलै च ते ओह् मिकी की शैल लगदा मिकी मेरा मन पसंद सब्जैक्ट की ऐ दिक्खो अगर अ'ऊं सनांऽ तां मिगी जेह्का सारें शा अच्छा सब्जैक्ट लगदा मेरा जेह्ड़ा फेवरेट सब्जैक्ट ऐ ओह् मेरा सब्जैक्ट ऐ हिस्ट्री हुन ओह् हिस्ट्री सब्जैक्ट मिगी इस गल्ला अच्छा लगदा क्योंकि हिस्ट्री च बहुत ही अच्छियां अच्छियां चीजां सिक्खने ई थ्होंदियां ऐसा नेईं ऐ कि बाकी सब्जैक्टें च किश सिक्खने ई निं थ्होंदा ऐ लेकिन हिस्ट्री च किश बहुत ही जैदा खास नजारा औंदा ओह् एह् ऐ कि ओह् एह् ऐ कि हिस्ट्री जेह्की ऐ ओह् साढ़ा पिछला जेह्का बी टैम होए दा ओह्दे बारे च ऐ ते ओह् टैम जानना बहुत जरूरी होंदा अज्ज अस केह् करने कि'यां करने ओह्दे पिच्छें जानना अपनी हिस्ट्री जानना बहुत जैदा जरूरी होंदा ते एह् में बचपन दा बहुत जैदा पढ़े दा ते मिगी बहुत ई जल्दी समझ औंदा ते दिक्खोआं अज्ज अस कोई बी कम्म करने तां ओह्दे पिच्छें कोई ना कोई बड्डी लम्मी हिस्ट्री होंदी अज्ज अस किश बी अपने अंदर अपने अंदर बौह्न्ने रुट्टी खन्ने किश बी करने तां ओह्दे पिच्छें बहुत लम्मी हिस्ट्री ऐ ते ओह् जेह्ड़ी चीजां जेह्कियां पता लगदियां खास खास चीजां ते उ'ऐ बहुत जैदा अच्छियां मिगी लगदियां जेह्दे कारण कि मिगी हिस्ट्री बहुत जैदा अच्छा सब्जैक्ट लगदा ते दिक्खो जे बी अस अज्ज करै ने तां कोई बी इसी पढ़ी ओड़दा कोई असें जे करना असें औने आह्ले टैम उप्पर उसी बी कोई पढ़ी ओड़दा साढ़ी इस दुनिया उप्पर केह् केह् चीजां न उसी बी कोई पढ़ी ओड़दा लेकिन जेह्कियां चीजां होई चुकी दियां उ'नें ई अस बहुत घट्ट पढ़ी सकने ते इस गल्ला गी हिस्ट्री इक ऐसा सब्जैक्ट ऐ जिसी लेइयै अस एह् सब चीजां पढ़ी सकने ते हिस्ट्री जेह्कियां ओह् ऐसियां ऐसियां गल्तियां बी दसदा ऐ जेह्कियां असें अपनी जिंदगी च नेई करनियां चाहिदियां ते अगर कोई हिस्ट्री गी स्हेई अपने इक तरीके ने लै ते हिस्ट्री इक बहुत अच्छा सब्जैक्ट ऐ उ'दे चा बहुत चीजां सिक्खने ई थ्होंदियां ऐसा नेईं ऐ कि बाकी सब्जैक्ट च एह् निं थ्होंदियां हर इक सब्जैक्ट अपनी अपनी जगह् ऐ बहुत अच्छा लेकिन मिगी जेह्का सारें शा अच्छा लगदा ओह् हिस्ट्री लगदा ओह्दा मेन कारण बी इ'यै होई सकदा हिस्ट्री सारें शा अच्छा लग्गना क्योंकि मिगी बहुत जल्दी समझ औंदा ते कन्नै दिक्खो अज्ज अस केईं लोक बी आखदे कि हिस्ट्री बहुत जैदा इक इ'यां नै सब्जैक्ट ऐ बहुत जैदा एह्दे च तरीकां न लेकिन अगर अस उ'नें ई चीजें तरीकां नेई होन ते अज्ज अस कुतै जी ऐ ने अस केह् करै ने एह्दा कोई पता निं लगदा ऐ हिस्ट्री पढ़ने बाद च इक चीज पता लगदी कि हां अस जी ने अपनी दुनिया च असें ई हर इक चीजै दा ज्ञान ऐ इक पढ़ने दा इक तरीका होंदा ते दूई चीज अज्ज जि'यां इक जीरो ऐ ओह्दी अस वैल्यू दिक्खने तां ओह्दे पिच्छें किन्नी जैदा हिस्ट्री ऐ किन्नी जैदा हिस्ट्री ऐ उसी जानना बहुत जरूरी होंदा अगर ओह् चीजां जानचै तां होर बी जेह्के बाकी सब्जैक्ट होंदे ओह् होर बी जैदा अच्छे लगदे हिस्ट्री दा कारण एह् में जेह्का अपनी जिंदगी च दिक्खेआ हिस्ट्री दे कारण ई मिगी बाकी सब्जैक्ट बी बहुत जैदा अच्छे लग्गना लगे ते इत्तै गल्ला मिगी सारें शा अच्छी लगदी हिस्ट्री क्योंकि अस अपनी जेह्कियां गल्तियां होदियां हिस्ट्री च साढे़ जेह्के म्हान नेता हे जेह्के बड़े सारे म्हान लोक जेह्ड़े बी रेह्दे साढ़ी हिस्ट्री च उ'नें बी बहुत सारी गल्तियां जिंदगी च कीतियां ते जेह्कियां गल्तियां उ'नें कीतियां असें उं'दियां गल्तियें शा सिक्खना चाहिदा ते अ'ऊं इस्सै गल्ला मिगी जेह्की हिस्ट्री ओह् बहुत अच्छी लगदी ते अ'ऊं सारें गी में सनाना चाह्न्नी कि हिस्ट्री इक बारी जरूर पढ़ियै दिक्खो बहुत ई जैदा इंट्रैस्टिंग ऐ हिस्ट्री बहुत ही जैदा इसदे च मजा औंदा हिस्ट्री च मिगी सारें शा जैदा मजा औंदा ते मिगी अ'ऊं आशा करनी उम्मीद करनी कि तुसें ई बी ओह्दे च बहुत जैदा मजा औग इक बारी दिलूंं इसी जरूर पढ़ो ते दिलचस्पी ने जरूर पढ़ो